मां मस्जिद में मुम्बई इलाक़े में हिकिड़े होलसेल टोपिनि वारे वटि कमु करे रहियो आयां मां अकाउंटिंग जो कमु कंदो आहियां मां बिल बि ठाहींदो आहियां वाउचर बि ठाहींदो आहियां बिल चेक बि कंदो आहियां हुन जा वाउचर चेक कंदो आहियां माल अचे थो वञे थो माल जी क्वालिटी कहिड़ी आहे सॼी ॻाल्हि ते असांखे ध्यानु ॾियणो पवंदो आहे ऐं असांखे कमु करणो पवंदो हिन खां अलावा मां ॾहें दर्जे ताईं जय हिंद स्कूल में पढ़ाई कई मां अठ दर्जे खां ॾह दर्जे ताईं देवनागरी जा लेक्चर बि वठंदो हुअमि हुन खां अलावा मां ग्रेजुएशन पंहिंजे कोमर्स में कम्पलिट कई जेका मां सी एच एम कोलेज में कम्पलिट कई हुई मां हुन खां अलावा हिकुड़ो पार्ट टाइम बि बिज़नेस धंधो कंदो आहियां मां जेकी मां अकाउंटस वञी करे जॻहि जॻहि ठाहींदो आहियां